पृथ्वीअ जे अलावा पंहिंजे ब्रह्मांड में अलाई ग्रह आहिनि जीअं त बुध शुक्र मंगल ऐं बृहस्पती शनि अरुण वरुण यम हिननि जे सभिनी में जीवन शक्य कोन्हे छो त सूर्य जे पासे में बुध ग्रह आहे हुते सूर्य जो तापमान अलाई ईंदो आहे त उते कॾहिं राति न थींदी आहे ऐं उते पाणी बि अलाई मुश्किलियात सां मिलंदो आहे सभिनी खां वॾो ग्रह बृहस्पती आहे ऐं नंढो यम आहे यम ग्रह में सूर्य जी रोशनी न पहुचंदी आहे तॾहिं उते सदाई रातज़ हूंदी आहे त उते बि जीवन शक्य कोने हीअ पृथ्वी अलाई सुठो ग्रह आहे ऐं पाण अं सभ्य पाण सभेई ई पृथ्वी ग्रह में ई रहंदा आहियूं